दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो आरो दैज्लां बोथोराव माइ आबादखो रन्जितखौ एसे खम गायो आरो स्वर्नखौ बांसिन गायनाय जायो जों गोबां दैज्लां बोथोराव खस्थ' खालामनानै माइखौ गायनाय जायो आरो माइ गायखांनायनि उनावहाय दैज्लां बोथोर थांखांनायनि उनावहाय मेसें बोथोर सफैब्ला जों गोबां खिथि मावो मैगं गायो फुलखबि बान्दाखबि अलखबि आलु गोबां न'आव जानाय मैगंखो जों गायो आरो दा जोङो फाननोबो एसे एला फानोबो नाथाय फानजोबनो हायाब्लाथाय गुबुननो ओरैनोबो राननानै हरनाय जायो आरोहाय नै जोंहा बेसर खिथि मावदो बेसरखौबो जों गोबां खस्थ' खालामनानै जों बेसरखौबो थाव जानो थाखायनो न'आवहाय बेसरखोबो फोनाय जायो आरो देमसि खिथि खालामदो बिफोरखौबो जोङो फाननो थाखायनो बेफोर खिथिखौ मावनाय जायो आरो दायोहाय न'आव जुखाम गायदो जुखामखोबो जानो जोबोद मोजां मोनो बेखायनो जुखामखोबो न'आवनो गायनाय जादों आलु गायदों आलुखौबो जोबोद न'आव जानो थाखायनो गायनाय जादों आलु ओंख्रिखौथ' जानो गोथाव मोनखायो आरो लाफा मैगं गायदो लाफा मैगंखोबो जोबोद जानो गोथाव मोनो बेखायनो न'आवनो गायनाय जायो आरो बान्दाखबिखोबो जोङो न'आवनो गायनानै न'आवनो जायो आरो दा जोङो मेसें बोथोराव दा पानिलाव मैगं गायदो आरो जोगोनाद गायदो बेफोरखौबो जोङो फाननो लाङोब्लाथाय नांजोबाब्लाथाय रागा जोंफ्लांनानैनो गुबुनफोरनोनो ओरैनो जासिनानै हरनाय जायो आरोहाय